हमर प्रिय मैथिली शब्द अहाँ छै अहाँमे ओते प्यार छै ने जे आओर सब लए आओर सब भाषामे नहि छै अहाँमे आओर हमर एगो वाक्यांश मैथिलीमे पसन्द छै आओर थोड़ा ई हँसीबाला पात्र भी हँसीबाला चीज भी छै ई छै कि खो मङ्गला पड़ल रह टुकुर टुकुर देखैत रह ओहिमे एकर मतलब ई भेल कि खाली खो आओर सुतल रह आओर कोनो काम नहि कर बस देखैत रह तऽ ई छै मैथिली भाषा हमरासब बड नीक लागैत छै आओर हम ओकर ईस्तेमाल हम चाहैत छियै करैला लेकिन ई मिथिला क्षेत्रके अलावे सबके मुँह से सुनैके मिलैत छै कि मैथिली शब्द बहुत बढ़िआँ छै बहुत अच्छा भाषा छै लेकिन ई बोलै लेल मिथिलाके वासी भी नहि चाहैत छै बस अपना घरमे बोललक अपना परिवारके साथ बोललक आओर बाहरमे हिन्दी आओर अलग अलग भाषाके ईस्तेमाल केलक से सब अपन भाषाके कनि हमही सब बढ़ाय सकैत छियै अपन भाषाके बढ़ावा देबाक चाही ओकरा बोलबाक चाही अपन भाषा ओ बोलैमे पता नहि ओकरा कोन चीजके शरम छै की छै ओ मानसिकता बदला बदलबाक बहुत जरुरी अछि ताहि दुआरे कहैत छियै कि अपन भाषाके आगू बढ़ाबू अपन भाषा कमसँ कम बाजू बाजैके तऽ कोशिश करिऔ अहाँ शरमेबै अपन भाषामे की शरम आओर जगहके आदमी सब अपन भाषा बोलैत छै जेना बङ्गाली बोलैत छै कन्नड़ बोलैत छै मराठी बोलैत छै ओ सबके तऽ शरम नहि आबैत छै अहाँकेँ कथी लेल शरम आबैत छै ताहि दुआरे अहाँ बाजु आओर अपन भाषाके आगू बढ़ाबू जहन एते प्रिय भाषा छै मैथिली हमरा बजयमे हम एना इंग्लिश मीडियम से पढ़ैत छी लेकिन हम मैथिली बाजैमे गर्व करैत छी किआकि मैथिली हमरा प्रिय लगैत छै मैथिली सुन्दर लगैत छै मैथिली एगो खुशी दै छै ताहि दुआरे मैथिली बाजु आओर बजबाबू सबसे सिखाबु जकरा नहि आबैत छै तकरा सिखाबु अपन भाषाके मैथिलीके बढ़ावा दिऔ आओर एहिला एहिमे हमसब मिल कऽ किछु कदम उठाबू मैथिली बाजू सबसँ पहिला छै कि बाजु मैथिली मैथिलीमे आब तऽ सब्जेक्ट भी आबि गेलै दशवी आओर बारहवीमे कि मिथिलाके कमसँ कम मैथिली बाजैके सीख जाउ पढ़यके सीख जाउ ताहि दुआरे कहैत छी मैथिली बाजू आओर मैथिली पर ध्यान दिऔ आ मैथिलीके बढ़ावा दिऔ मैथिली सुन्दर भाषा छै मैथिली बहुत नीक छै मैथिली अहाँ हम अभी मिथिलासँ बाहर छियै फिर भी मैथिली बजैत छियै आओर हमरा अच्छा लागैत छै बजैमे आओर सुनैवालाके भी अच्छा लगैत छै सुनैवाला तारीफ करैत छै हमरासँ पूछै छै कि अहाँ बजिऔ किछु मैथिलीमे हमरा शब्दके बदलैला कहैत छै अपन शब्द बोलैत छै आओर कहैत छै एकरा मैथिलीमे बाजू हमरा बड नीक लागैत छै बहुत पियरगर लगैत छै बहुत बढ़िआँ लगैत छै ताहि दुआरे कहैत छी मैथिली बाजू बाजू तऽ कमसँ कम